सगळ्या लोकांचें आपलें आपलें पळोवपाचें मत आसता आतांस तुमकां जी म्हाका अंधश्रद्धा दिसता तेंच श्रध्दा सुद्दां दिसपाक शकता सगळ्याक आपलें रिलिजन कितें कितें प्रथा आसता त्यो पाळपाचो अधिकारा आमचें कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया दिता त्या खातीर कोणाच्या श्रद्धेचेर कोणी कितें टिप्पणी करप हें एक बरी गजाल जायना सगळ्यांची आपले आपले देवांचे श्रद्धा आसता थोडी लोक आसता जी श्रद्धा श्रद्धा करून अंदश्रद्धा बळी पडटा जेन्ना कोण त्रासान आसता तेन्ना लोकांक त्रासानसून मुक्ती जाय आसता आनी तेन्ना थोडे लोक अंधश्रद्धेक बळी पडटात पण तितूंत आमी लोकांची बी चूक करूंक शकाना किद्याक म्हणजे सगळ्यांक अन अधिकार आसा आपलें रिलिजन प्रॅक्टीस करपाची